हां जी मेरे कोल इक स्पैशल टैप आई मीं केह् करनी होन्नी आं कि जेह्का में अपना कारोबार शुरू कीते दा ना एह्दे बिच मिगी बड़ा गै जैदा मतलब तरीका ऐ कम्म करने दा ते में इसी केह् करनी मतलब के जिन्ना तरीका मेरे कोल ऐ ना में ओह्दे कोला जैदा तरीका कोशश करनी कि अपने थल्ले जेह्के में बंदे जोड़े देन में उ'नें गी देआं की के मिगी अगर थल्लें आह्ले बंदे कोल नालेज होग मतलब ज्ञान जेह्की में उ'नें गी ते ते उं'दा ज्ञान जेह्का होगा ओह् बधगा ते मेरा जेह्का होना के कद्द होर उच्चा होना मिगी ओह्दा होर जैदा फायदा होना ते में इस्सा गल्ला जेह्का एह् चीज बड़ा बढ़ौत्तरी करनी होन्नी आं एह् अग्गें अग्गें बड़ा जैदा बधानी होन्नी आं कि उ'नें गी जैदा थ्होग ते मिगी उं'दे कोला मतलब जैदा शैल थ्होना